हैलो सर नमस्ते सर सर ये बाढ़ प्रीत जो बिहार बेगूसराय के आस पास जो बाढ़ प्रीत आता है सर वो किस तरीके से मतलब बार प्रीत में रहता है समय मौसम मतलब बार प्रीत से क्या मतलब बेगूसराय में क्षति होता है या फायदा होता है

तो मतलब चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता है

जी जहाँ मतलब सूखा हो वहाँ पर ले जाना पड़ता है

मतलब जो गंगा किनारे के आस पास हैं वो लोग डूब जाते हैं पानी से मतलब घर द्वार जी तो जानवर को जो जैसे गाय भैंस वो सब रखते हैं तो आप लोग का मतलब कहीं कहीं ले के चले जाते हैं सूखा जगह पर कोंच का तो बहुत दिक्कत होगा होगा मतलब बार प्रीत के समय में तो गवर्नमेंट ये लोग ध्यान नहीं देते हैं आप लोगों तो गंगा किनारे में रहते हैं तो मतलब वो सब सुविधा नहीं देते हैं जब ग ग्रामीण डूब जाता है तो वो लोग

मतलब कोई मतलब आपके पीछे में आ आके मतलब कोई सुख सुविधा देने के लिए नहीं आते हैं तो सर तो तो बहुत आपको क मतलब बार प्रीत में आपको संघर्ष और सामना पानी से करना पड़ता होगा अच्छा पानी में डूब जाता है फिर खाना बनाने की भी जगह नहीं मिलता है आटा पिसवाने भी मतलब बहुत ही स्थिति बच्चे बुच्ची को भी बच्चे को भी दिक्कत हो जाते होंगे ना अच्छा तो फिर मतलब व व बच्चे को भी लेके चले जाते हैं कही और सबा सब परिवार इधर उधर पानी से निकल के अपना कही और चले जाते हैं ना जी सर ओके ओके सर मिलते हैं